एकजिबिसन जोङो गाबागाव पेनटिं नङाब्ला एबा स्काल्पचारखौ खालाम खांनायनि उनाव जोङो सम सुबिदा लानानै जोङो एकजिबिसन खालामहैनाय जायो माजे माजे मानोना जोंनि सोरजिनायखौ एकजिबिसन खालामब्लासो जोङो बेखौ एक्सप'स एक्सप'स खालामनो हायो जों माबानि मानसिफोरनि गेजेराव पाब्लिकनि गेजेराव मानोना जोंनि सोरजिनाया बहाय जोंनि साननाय बेफोरो गासिबो सुबुं माहारिनि नो माने जिखुनु जाथाय सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय बेखोनो जोङो बे माबा पेनटिं एबा स्काल्पचारनि गेजेरजों जोङो बेरखांहोनो सेस्था खालामो

बे एकजिबिसनखौथ' जों खालाम खांबाय अनेखबार आं दिल्लीयावबो खालामखांबाय बम्बाइयावबो खालामखांबाय आमफ्राय माबा फ्रान्स पेरिस बेहायबो खालामहैखांबाय आं बे एकजिबिसन खालामखां खालामोब्ला एसे गावखौनो गाव एसे मोजां मोनो मानोना जोंनो लोगोआव अनेख मानसिजों जोङो सासनाखि जानो सुबिदा खाबुखौ मोनो आर लोगोसे नों पेनटिं खालामनायनि आवगय जोङो मानसिफ्रा बिदि एकसेप्ट खालामोब्ला बिसोर बायनानैबो लाङो जेरैबायदि आङो बमबेयाव खालामहैब्ला बमबेनिफाय आं गांथामसो सबि फानबोनो हादों दिल्लीयाव खालामब्लाबो आं बिदिनो गांनै गांथामसो बहायबो हादां पेरिसाव खालामहैब्ला फ्रान्साव फ्राय आङो गांबा फानबोनो हादों थिग बेबादि सबिफोरखौ फानबोनो हायोब्ला एसे फायनेनसियेलिबो हेल्प जाबाय आरो आरो गोसोआबो मोजां मोनो आर खालामनायनि मोनसे उत्सा मोननाय जायो बिनिखायनो गावनि सोरजिनाय लंथाय नङाब्ला पेनटिंफोरखौ जों हानायखिनि माजे माजे सम सुबिदा लानानै जों एकजिबिसन खालामनांगौ